अॼु असां ॾिस कहिड़े शहर में घुमण वञू था त पंहिंजो प्राइवेट वाहन खणूं था त हा थोरी तकलीफ़ूं थियनि थियूं थोरी प्रोब्लमूं बि थियनि थियूं ऐं वरी सुरक्षा जो बि त को नकी त कान्हे पाण खे कि प्राइवेट वाहन पाण खे बराबरि सुरक्षा ॾींदो ई अॼु कहिड़े नंढनि शहर में वञू था हुन प्राइवेट वाहन मां त पाण खे हिक डप बि रहे थो कि न किथे इहो ड्राइवर सुठो न हूंदो त न किथे हीअं ड्राइवर व्यवस्थित ॻाॾी न हलाईंदो त हिन ड्राइवर खे बराबरि कार्ड वार्ड ॻाॾीअ जा ठहियल न हूंदा त किथे हिनजे भिट में पाण न फसूं हिनजी ड्राइविंग हिनजो हलाइण जो तरीक़ो ॾिस सुठो न हूंदो अको ग़लति करे रखंदो ऐं पाण वरी जो छटकी वेंदो त किथे असां न फंसी वञू हिन ॻाल्हियुनि में त उहे ई ॻाल्हियुनि जे लाइ पाणखे अॼु वीचारु करिणो थो पये यात्रा लाइ कि अगरि पाण प्राइवेट वाहन खणूं था त छा पाणखे हीअं सुरक्षा मिले थी पंहिंजे जी पंहिंजे जमय समय जी ऐं ॾिस अॼु पाण सरकारी वाहन खणूं था त बि पोइ थोरी तकलीफ़ूं त रहनि थियूं थोरो टाइम जो प्रोब्लम थिए थो पाण हिननि जे टाइम ते पाण नथा पुॼी सघूं पाण इहे पंहिंजे टाइमनि ते वठी था हलनि त पाण पंहिंजे टाइम ते बि नथा पुॼी सघूं पाण कयूं त कयूं छा अमुक वस्तु प्राइवेट में सुठियूं आहिनि त अमुक वस्तु सरकारीअ में बि सुठियूं आहिनि